हमारे गाँव में भजन मंडली है और वहा इकठ्ठे होते हैं हनुमान मंदिर और हम मंदिर पर और हर दिन प्रतिदिन मतलब भजन मंडली का आयोजन किया जाता है जिसमे गाँव में सभी लोग उपस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के भजन गाते हैं भजन के साथ साथ में थपला पेटी अलग अलग संगीतवाद्यों का उपयोग करते हैं और भजन के साथ साथ में नृत्य भी करते हैं साथ में भजन के साथ साथ में नृत्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो देवी देवताओं के जो भजन होते हैं वो भजन करते हैं भजन के साथ साथ में संगीत भजन मंडली जो है वो प्रत्येक दिन और मंगलवार को विशेष कर गाँव में भजन मंडली का आयोजन किया जाता है और वहाँ लोग इकठ्ठे होते हैं मंदिर पर मंदिर प्रांगण में और विभिन्न प्रकार के संगीतों का उपयोग करते हैं साथ में गाँव में विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं सब समाज से लोग इकठ्ठे होते हैं और भजन मंडली का आयोजन करते हैं साथ साथ में भजन के साथ साथ में नृत्य भी करते हैं और हर प्रकार के जो भजन करते हैं अपने अपने स्तर से बोलते भी हैं और संगीत के साथ साथ में अपना पेटी आदि का उपयोग करते हैं और भजन मंडली का आयोजन करते हैं भजन के साथ साथ में लोग गाँव पर विशेष चर्चा आदि करते हैं और भजन वगैरह का आयोजन करते हैं